बोलें हलो नमस्कार और कहाँ जाना है अच्छा रेलवे इस्टेसन जाना है ठीक है चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है कै लोग हैं

अरे रुपये दे दीजिएगा दीदी

चलिए ठीक है जो समझिएगा कम कर दीजिएगा तीन चार लोग हैं तो वही पचास रुपये के रेट से दे दीजिएगा जो समझिएगा जितने लोग होंगे चलिए तो कुछ कम बेसी कर लीजिएगा जो समझिएगा हाँ चालीस रुपये दे दीजिएगा चलिए चले आइएगा हमको भी तो आना पड़ेगा चले आइएगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ जितना बजे आपको जाना उतना बजे बताइए ठीक है ठीक है सात बजे आज

अच्छा गाड़ी है आपकी नौ बजे क्या वहाँ पर अच्छा अच्छा ठीक ठीक है तो हम पौने नौ बजे पौने सात बजे आ जाएँगे आप लोग तैयार रहिए

अरे यार तो आपका टिकट उकट भी कटाना पड़ेगा टिकट उकट कटाना पड़ेगा कि रिजर्वेसन ओसन कराए हैं जी तो वहाँ पर कुछ समय लगेगी आपको तो थोड़ा सवेरे निकलिए ठीक ठीक है कोशिश करेंगे कि हम सात पौने सात तक आ जाएँगे आप लोग तैयार रहिएगा

हाँ और ठीक है ना

और ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाड़े किराए के बहुत परेशान मत होइएगा आपका नाम से भाड़ा किराया समझ लिया जाएगा अपने में क्या नाम से ओ वही है कि जाना आना है जाना आना है तो कुछ समझ बूझ लीजिएगा कुछ बढ़ा दीजिएगा चलिए ठीक है अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा वैसे जनबै करते हो यहाँ से दस पन्द्रह किलोमीटर दूरी पड़ जाती है जाना है वहाँ एक दो घंटे रुकना भी पड़ेगा क्या नाम से तो उसी हिसाब से मैनेज कर लिया ठीक है अच्छा भाई नमस्कार नमस्कार